हा मां जॾहिं स्कूल में हुअसि तॾहिं बि ड्राइंग क्लासिस मां कंदी हुअसि ऐं उन खां पोइ बि मां ड्राइंग ॾाढी कंदी आहियां मूंखे बि छोकी ॾाढी वणंदी आहे ड्राइंग ऐं उन सां त मनु शांत रहंदो आहे ऐं हुन में सिखण लाइ ॾाढो कुझु हूंदो आहे ऐं मूंखे इहो ई अनुभव थींदो आहे की जॾहिं मां ड्राइंग कंदी आहियां त मां इते उते किथे बि न मुंहिंजो ध्यानु वेंदो आहे सिधो ड्राइंग में ई मुंहिंजो ध्यानु मनु लॻंदो आहे ऐं मां हुन मन सां हुन खे ड्राइंग में जेको बि मुंहिंजे अंदरि हूंदो आहे मां सभु हुन ड्राइंग में कंदी आहियां ऐं मुंहिंजे ॿारनि जे स्कूल में बि हाणे कॾहिं कोई कॉम्पीटिशन थींदो आहे ड्राइंग क्लास में मां वेंदी आहियां ऐं हुन में बि पार्टिसिपेट कंदी आहियां ऐं हुन जा टीचर बि मुंहिंजे ॿारनि जा ॾाढी तारीफ़ु कंदा आहिनि तॾहिं मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं मां ॿारनि खे बि सेखारींदी आहियां ऐं मतिलबु ड्राइंग हिकु अहिड़ी शइ आहे जॾहिं मुंहिंजे हथ में ब्रश ईंदो आहे त मूंखे सम्झ में कुझु कान ईंदो आहे की मां किथे आहियां मां पूरो ध्यानु मुंहिंजो ड्राइंग में ई रहंदो आहे ऐं मां ड्राइंग ॾाढी ख़ुशी ख़ुशी कंदी आहियां